नमस्ते सर मैं अनिल बात कर रहा हूँ क्या आप सागर लेले रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं मैंने एक्चुअली खाना ऑर्डर किया था अभी तक आया नहीं वो उसके रिगार्डिंग में आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने चार लोगों के हिसाब से खाना बुक करा था अभी तक पहुँचा नहीं वो कितना देर में पहुँच जाएगा ओके पंद्रह मिनट और लगेंगे तो एक्चुअली हमें देर हो रही है जल्दी आप बोल सकते हैं तो डिलीवरी वाले को तो बोल दीजिए ओके जितना टाइम लगे आप मुझे बता दीजिए उसके हिसाब से हम अपना आगे का रूटीन प्लान करेंगे ठीक है सर आप मुझे बता दीजिए उनका कांटेक्ट नंबर दे दीजिए ओके ओके पंद्रह मिनट में आप पहुँच जाएंगे ओके धन्यवाद सर जी नमस्कार